हांव चडशें दुखी आसत जाल्यार हांव कोणाच कडेन उलयना हांव फक्त म्हजें म्हजें जें दूख आसा तें सगलें हांव म्हज्या बुकार बरोवन दवरता आनी म्हाका तें बरयता बरयता म्हाका अशें फील जाता की हांव दूख सगलें विसरता आनी म्हजें मन हलकें जाता मन हलकें जाता आनी म्हाका खूब म्हाका खूब म्हणल्या खूब म्हजें हँडरायटींग म्हाका लायक जाता हांव अशे बुक्स बी रीड करता की म्हाका खंयचेंय मेन टॉपिकाचेर बी असो म्हाका बरे टॉपीक मेळत जाल्यार हांव तो बरोवन काडटा म्हज्या बुकार आनी म्हाका अशें बरोवपाक आनी स्क्रिप्ट बरोवपाक खूब आवड आसा हांव स्कुलान आसतना नोटीस बोर्डाचेर बी बरयतालें कित्याक म्हजें हँडरायटींग अशें खूब टिचरींक आवडटालें टिचरी म्हाका सगल्यो टिचरी म्हाका बोर्डार व्हरून म्हाका बरोवपाक लायताली आनी हांव बरयता बरयता मागीर म्हजें खूब टेंशन विसरतालें आनी जेन्ना हांव म्हजें बरोवपाक बसता तेन्ना म्हाका अशें बी कळना की म्हजो केन्ना टायम स्पँड जाता तो आतां समज हांव बोर म्हणजे घरान एकटें बी आसत जाल्यार हांव बरोवपाक बसलें जाल्यार म्हाका कळ पसून ना हांव एकटें आसलेलें म्हूणन घरान अशी आशा आसा की बरयता तें हांव केन्ना तरी केन्ना म्हाजें पब्लीश जातलें पूण व्हडलें न्हय एक निव्ज पेपरार ना जाल्यार एक मॅगजिनाचेर बी येवंक अशें म्हाका आशा आसा